अॼु जे वक़्त में औरत ऐं मर्द में को बि फ़र्क़ु कोन्हे औरत घर सां गॾु ॿाहिरियां कमु बि कंदी आहे उहा ॿाहिरि ॿाहिरियां कमु संभाले सां गॾु उन्हनि खे ॿारनि खे संभालण सां गॾु उन्हनि खे शिक्षा बि ॾींदी आहे अॼु वूमेंस पावरमेंट जे करे औरतुनि पंहिंजे पाण खे सुरक्षित सम्झनि थियूं